हमर सबरे तऽ इलाकामे तऽ मछली तऽ बहुत निकसँ मछली मारलो जाइछै यहाँसँ पूर्णियाँ कटिहार रऽ बीचमे हमरा सभरे गाँव छै आओर ई गाँवसँ मछलीके उत्पाद शहर निक निक आदमी मने मछली खाइ छै आओर सिङ्घी पोठही डरैह शौरी रेहू कतला बुआरी पुलवा इसभ मछली हमरासँ यहाँ बगलमे नदीसँ गुजरलो नदी छै नदी लोग मारै छै आओर एहि पर एक तन्त्र जोगारि लगाकऽ मारै छै ताकि मछली सँ आओर किछु चट्टी जालसँ अहिनो लगाबै छै कि सभ मछलीके मछलीरे छोटका छोटका मछली भी निकालि लए छै एहन यन्त्रसँ मछली मारै छै आओर तऽ हमर गाँवमे तऽ एक पर एक कलाकार छै मछली मारै बला आओर मछली पर जे सम्बोधन भए रहलो छै ओहि मछलीरे यहाँ पर किछु प्रोजेक्ट भी खड़ा भेलो छै बगलमे पेट्रोल पम्प मेन रोड एन एच रे बगलमे आओर मछली उत्पादरे भी जेभी सिमेन होइ छै डालि मौनी बनै छै ओकरा उत्पाद भी यहाँपे छै आओर नदीसँ भी मारिके ओकर उत्पाद लोग अपनो व्यवसाय व्यवसाय भी करै छै आओर किछु आदमी अपना जीविकापार्जन ओकरेसँ चलै छै ताकि लऽ जाकऽ मार्केटमे बेचना बड़ा बड़ा मछलीके लए कऽ भट्टा बजार पूर्णियाँ मण्डी कटिहार मण्डीमे लऽ जाकऽ मछली छोड़ना आओर अपनो पैसा लए घर आना फिर मछली मारना